बेगूसराय जिलामे बाहरी लोग आबै छै तऽ बढ़िआँसँ प्रेमसँ मीठा बोली प्रेम दै छियै बढ़िआँसँ बोलै लए कहै छियै बैठय लए दै छियै प्रेम बिछौना दै छियै पानि खाना दै छियै प्रेमसँ भाषा दै छियै बैठय लए कहलहुँ हे बैठह बहीन बैठह भैया बैठह मेहमान बैठह कुटुम खाना पानि बढ़िआँसँ दै छियै आर दोसरो गाँवसँ लोक अयतै तऽ ओकरो कहबै बैठय उठय लए बढ़िआँसँ बैठह खाना दहौ पानि दहौ मीठा बोली बोलहौ प्रेम जे छिके दुनिआँमे भाव प्रेम दुनिआँमे की छिकै दुनियआँमे प्रेमे भाव छै आर किछो छै दुनिआँमे थोड़े प्रेमे भावपर दुनिएँ चलै छै हे बहीन हे भाय हे बाबू हे भैया हे चचा हे चाची आर किछके हे बेटा हे बेटी दुनिआँमे तऽ किछु छिकै एतबे भाव प्रेम छै हुठ बोली बोलहौ तऽ लाठी भाला चलए लगै छै गारम गारी हुए लगै छै हमरा रेर भेर कए देलनि एना उकार उकार बोली होइ जाइ छै जतेक प्रेमसँ बोलबहो ओतेक मीठा बोली बोलहौ ओतेक बढ़िआँ होइ छै दुनिआँमे किछु नहि छिकै बहीन भाय मीठा बोलिये छिकै जतेक प्रेमसँ बोलबहो ओतेक बढ़िआँ बात होइ छै दुनिआँ चलहौ मधुबनी जाहौ जहाँ जहाँ जयबौ मीठा बोली बोलहौ जहाँ प्रेमसँ वहाँसँ लोक अयतै तनि बढ़िआँ भाव प्रेम कुरसी दए दहो एक लोटा पानि दए दहौ थरियामे खाना परसि कऽ प्रेमसँ दए दहौ छप्पन प्रकार दै छै तभिए भाव होइ छै प्रेम भाव होलै तनि एक लोटा पानि दहौ एक गिलास पानि दए दहौ तनि खाना थरियामे दए दहौ खा बहीन खा भैया खा दुलहा जी जे छिकै हे बेटा बैठह खा तनि खेलकै दू कओर पेटेमे रहै छै भाव होइ छै हे फल्लाँ चिल्लाँ गाँव गेलियै राहतपुर गेलियै मीनापुर गेलियै बरियारपुर गेलियै बेगूसराय गेलियै जहाँ गेलियै तहाँ तनि बढ़िआँसँ प्रेम भाव भेलै हेजिला गेलियै जहाँ जहाँ गेलियै भाव बोली दै हइ बढ़िआँ एनाहिते बैठय लए देलकै बढ़िआँ बोली देल कहलकै बढ़िआँ भाव कहलकै बढ़िआँ बोल बैठय लए कहलकै हे बिछौना देलकै कुरसी देलकै पीढ़िया देलकै बढ़िआँ भाव बोली कहलकै हे बहीन बैठबौ आर की कहबह एतबहि भाव बोली ने छै दुनिआँमे किछु नहि छिकै बहीन जे भाव प्रेम छिकै इएह छियै भगवान जे गति लगाए देलकै इएह छी कोइ सिखाय कऽ नहि भेजै छै बहीन अपने सीखै छै अपने सिखबौ अपने पेटसँ थोड़े आबै छै सीख कऽ भगवान जे थोड़े दै छै सिखाय भेजै छै जे ई छिकै तोहे मोहे सीखै छौ भइयो जाय बैठरिओ जाय एहन बोली बोललै तऽ हमहूँ सीख गेलियै हमरा भिरा अयलै हे ओ बैठले बैठले ओहो सिखलकै ओ अयलै ओ सिखलै ओ अयलै ओ सिखलै एनाहि बहीन दुनिआँमे छै भैया हमहूँ कहलियै हमरो कोइ बहीन कहतै हमहूँ कहबै बहीन तऽ हमरो कहतै बहीन हे बेटी कहलियै तऽ हमरो कोइ कहतै माय कहतै ककरो किछु कहै छै एनाहिए बहीन होइ छै प्रेम भाव दुनिआँदारीमे एनाही चलै छै हे बहीन बहुत प्रेम होइ छै बहुत होइ छै प्रेमके ऊपर दुनिआँ चलै छै सुनलहौ बहीन बहुत प्रेम छै राहतपुरमे जेहन चलै छै भावेपर चलै छै जहाँ जेहन चलै छै मधुबनी पूर्णियाँ दरभंगा मुंगेर मैथिली भाषा सगर बोलै छै बहीन हमे मैथिली भाषा बोलै छियै सगर सगर जेहन जहाँ देश देखै तेहन भाषा बोलै छियै बोलैएके चाही बहीन देश देशके भाषा होइ छै सुनलहौ बहीन जेहन देश तेहन भाषा ई चलै छै जेहन देश देखबहौ ओहन भेष चलबहौ तेहन भेष चलि कऽ चलहौ तैँ ई भूठ बोली कहीँ नहि बोलयके चाही जेहन देखहौ ओहन बोलय लेल चलहौ ओहन देश देखौ ओहन भाषा चलहौ ओहन बैठकी चलहौ ओहन बोली करहौ सभ ओहन भाषामे चलै छै भूठ बोली नहि रखैके चाही बहीन जकरा जेहन देश तेहन भेष चलैएके चाही बहीन चलबहौ नहि तऽ फेन केना चलबहौ ओ एक्के भेष धरबौ एक्के बोली धरबौ तोरा नहि ने होइ छै बहीन भाषाके बात होइ छै देश देशके होइ छै जेहन देश तेहन भेष होतै बहीन मधुबनी देखबौ मक्कारे देखबौ मुंगेर देखबौ दिल्ली देखबौ बनारस देखबौ जहाँ जेहन देखबौ ओहन भाषा चलैके चाही चलैएके चाही बहीन हे बहीन नहि चलबहौ तऽ फेन केना चलतौ देश देशके भाषा चलैएके चाही बहीन फेनो देश नहि देखबौ तऽ भेष चलबै एक्के भेष धयने रहबौ एक्के देश देखबौ तब तऽ नहि बनतह बहीन